हाँ जी बाईक रेंटल से बात कर रहे हैं आप मुझे ये बताईए आप मैं एक्चूली अजमेर से आया हूँ है ना और मैं यहाँ कोई क्लास में हूँ एक महीने के लिए तो मुझे एक महीने के बाईक किराये पे मिल जाएगी देखिए अगर बात करें तो जयपुर में लोकल ही है लेकिन कभी जो क्लास जिस क्लास के लिए मैं आया हूँ उसके लिए हो सकता है आप पास के गाँव तक जाना पड़ जाए

नहीं मुझे एक ही बाइक चाहिए और मेरा जो है तो ग्रुप लेकिन मेरको अपने लिए ही चाहिए

हाँ मुझे जो चाहिए वो एक्टिवा चाहिए ठीक है ठीक है तो आप मेरेको ये बताइए तो आप का टाइमिंग समय क्या है दुकान अपना शोरूम खोलने का

तो मुझे ये बताइए तो उसमें आपको हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए जामला आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटो और मोबाइल नंबर अच्छा अच्छा फिर आप हैना मुझे क्या पेपर देंगे

तो अच्छा इसमें ये बताइए कि हर एक की रेट अलग अलग हैं जैसे ऐक्टिवा की बात करें रॉयल एनफ़ील्ड की तो उसके रेट अलग हैं अच्छा उसका क्या रेट होगा जी अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है मैं आता हूँ एक बार है ना ठीक है